हेल्ल'

मानोबा नांगौ

अ माब्ला नांंगोन अ दिसेम्बराव नांगौ आस्सासा है लांफैनानो जाबाय र' माब्लाबा लांजागोन ए ए फ्रब्लेमा बिनोथ' सोरनो होनांगोन आरो माने दस हाजार पास हाजार होबानो जाबाय

औ ओइ आरो मालै इसे खमायना होबाव उनावहा इसे जगार गैथाराना साननैसो नांगोन जगार खालामनो

अ होमबा सेस्था लानांगोन अ दे नङाबा न'खरावबो नांगौ जागोनना फैसाबो आंहाबो बेबायदि आरो अ

अ दे बुथुमगिरनिया फैसाखौ जगार जाथ'वाखै सान्नैसो नांगोन आरो अ अ दे अ लांफैगोन ना हैनांगौ नों लांफैदो अह अ लांफैनाया साबसिन जागोन नामा अह आं खबर हरगोन